भारतारि रोगाथाइ बिखान्थिया रेलगारि जाहाज एर'प्लेन बास मथरगारि बेफोरबादि गोबां सुबिदा जाबाय दा नाथाय आथिखालनि भारतारि रोगाथाइ बिखान्थिया सिगांनिफ्राय गोबां मोजांसिन जाबाय दाबो नाथाय माखासे जेंनाफोर दं फिसा फिसा सहराव जेरै गामिनिफ्राय फैनानै थिग समाव सह'राव बास एबा रेलगारिफोरखौ मोनाब्ला दावबायारिफ्रा गोबां खस्थ' मोनो बेनि थाखायनो मोनसे ससे लामानिफ्रायनो ससे लामासिम थांनानै एर'प्लेन नङाब्ला रेलगारिखौ हमहैनो थाखाय अट' टेक्सि रिजार्भ खालामनानै थांनांगौ जायो बेनिखायनो गिदिर गिदिर बे जायगानि गिदिर लिडार एबा एम एल ए एम पि फोरजों लोगो जानानै आरो जायगानि माखासे सुबुंफोरजों जयै रायज्लायलायनानै

रोगाथाइ बिखान्थिनि माखासे जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खौरांखौ रोगानाय बिखान्थियाव दैथाय खौरांखौ दैथायहरनांगौ